پہلے زمانے میں لڑکیوں کو شوق تھا کھانا پکانے کا لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا جا رہا ہے تو لڑکوں کے لڑکوں میں بھی شوق آ رہا ہے آج کے زمانے میں لڑکوں یا لڑکی دونوں کو ہی بہت شوق ہے اور اِس مقام پر بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں اور اپنا گھر چلا رہے ہیں بھی جاب بھی کر رہے ہیں تو اِسی طرح اِس کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہمارے شہروں میں بہت سی کوچنگ چل رہی ہیں جس میں لڑکیوں لڑکوں دونوں کو ہی کوکنگ سکھایا جاتا ہے اور اِسی میں چھ ماہ ایک سال اِسی طرح کے کورسیز ہوتے ہیں اور اِس میں بیچ بیچ میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جس سے چیک کیا جائے کہ وہ صحیح طرح سے سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چُکے ہیں اور اِس کے بعد اُن لوگوں کو سیکھنے کے بعد سرٹیفیکیٹ بھی دیا جاتا ہے جس کے جس کے لیے جس کو دکھا کر وہ اپنی جاب لیں سکیں اور بہت ہی بڑی بڑی جاب پہ وہ کام کر رہے ہیں الگ الگ حصّوں میں